मां तव्हांखे खाधे जो कुझु ऑडर ॾिनो हुओ पनीर मटर डिश हुई ऐं उन सां गॾु जेको नान तव्हांखे मां चयो हुओ त उहो बि तव्हां मोकिलींदा ऐं थिए सघे त उन सां गॾु सलाद बि मोकिलींदा ऐं तव्हां वटि मुंहिंजी एड्रेस त हूंदी मुंहिंजी एड्रेस जे तव्हांखे वरी चवांव त हीअं आहे आकाश टाकीज़ लेन सीता निवास कुर्ला ऐं तव्हां जेकॾहिं जल्दी में जल्दी मोकिलींदा त तव्हांजी ॾाढी महिरबानी ऐं इहो जेको आहे सो तव्हां ऑडर जल्दी में जल्दी मोकिलींदा त मां तव्हां वरी ॿियों बि ऑर्डर ॾींदोसीं जय झूलेलाल